हैलो जय झूलेलाल जी बोलिए सिंधी में दुबारा से करो सिंधी में दुबारा हे वो काट के मिला दोबारा हैलो हा जय झूलेलाल ॿुधायो सेवा ॿुधायो अछा किथां जे लाइ कहिड़ो कहिड़ो कहिड़ो किलो लाल किलो रेड फोर्ट अछा अछा ॿियो छड़ो लाल किलो वञिणो अथव आसे पासे ॿियो बि घुमिणो आहे तव्हांखे अछा आसे पासे त पंहिंजे सत प्लेस आहिनि ठीकु आहे उते जीअं साम्हूं जैन मंदरु आहे गौरी शंकर मंदरु आहे ऐं हो गुरुद्वारो आहे सिखनि जो ठीकु आहे न त इहे टे चार शयूं आहिनि घुमणु जूं त हिते वठी हलंदासी तव्हांखे हा त कॾहिं तव्हांखे तव्हांखे कॾहिं वञिणो कॾहिं आहे घुमिणो कॾहिं अथव कॾहिं घुमिणो अथव अछा सू अछा अचणु वारी सुबुह जेका ठीकु आहे त सुबुह जो तव्हांखे पहिले त काएं बॼे वेंदव तव्हां हा अठें खन तव्हांखे त पोइ अॻु में गुरुद्वारो घुमी वठो आसे पासे हा ऐं ठीकु आहे हलंदासी चारई पंज प्लेस घुमाए करे तव्हांखे हिन जा सोरहां सौ रुपया पवंदा सिक्सटीन हंड्रेड हा हा इन में चार पंज कलाक लॻी वेंदा न घट में घटि टाइम त लॻंदो ई आहे हा हा न आहे त पर ट्रैफिक आहे टाइम लॻंदो आहे न टाइम टाइम वधीक टा टाइम जी खपत वधीक आहे पेट्रोल एतिरो न लॻंदो आहे पर टाइम जी वैल्यू आहे न चकरु हे आहे न ॿारहां सौ त घटि आहिनि थोरा वधायो कुझु मां बि घटि करे छॾियां थो थोरो घणो नैगोशिएशन थी वेंदो तव्हांजो हा थोरो थोरो घणो नैगोशिएशन करे छॾींदासे हा तव्हां ईअं कयो चोॾहां सौ रुपया ॾेई छॾियो तव्हांजी सवारियूं घणियूं आहिनि सवारियूं घणी पंज त वरी पंज वरी टैक्सी त वरी वॾी गाॾी मोकिलिणी पवंदी उन में त चार्ज वधी वेंदो तव्हांजो सवारियूं वधीक अथव न ड्राइवर कंदे छह थी वेंदो सेवन सीटर गाॾी मोकिलिणी पवंदी सेवन सीटर वारी गाॾी जो एक्वीह सौ रुपया भाड़ो पवंदव हा एक्वीह सौ पवंदा इन में तव्हांजी सवारियूं वधनि थियूं न हे चकरु आहे इन ई में जेको सौ ॿ सौ रुपया थींदो करे छॾियो साम्हूं काई ॻाल्हि कान्हे बुकिंग ॾियो तव्हां ठीकु आहे जय झूलेलाल